गोंयांत हें शाळेंत प्रवेश करतना शुल्क हें लागू जायना फक्त प्राथमीक स्तरांचेर जे अनग्रांटीड शाळा उरता अनुदानीत बिनाअनुदानीत अश्यो शाळा आसतात तांकां शुल्क भरचें पडटा नाजाल्यार आं जशी पांचवी पासून नंतर ही तशें शुल्क भरपाची तशी गरज गोंयांत तरी पडना फक्त अन्य जें कांय विकास शुल्क बी म्हूण आसता तश्यो गोंयांत ह्यो भरतात